अ नोंथाङा सोरमोनलाय अ दखानदारि थिखआनो नोंथाङा दखानदारिब्ला आंनि माबा ओइ न'खराव माबा मोनसे खामानि जादोंमोनलै मेथाय मा मा गोदै मेथाय दं मा मा सावदों माने ओइ हाबा फिसा दंमोन दा बेवहाय आं गोदैखौ नांगौ जादोंमोन दा नोंबा मा मा गोदै मेथाय दङ बेखौ आङो आंनो सानथामसोनि उनाव नांगौमोनलै दा माथो माथो बबे बबे माथो माथो दाम बे औ

अ अ लालमहनानोथ' लालमहन ओमफ्राय बरफिफोर ओइ गाइखेरनि अ केकफोर गाइखेरनि औ अ मोजां मोजां बुस्थु दङब्ला आंनो माने बे खामानियाव बाहायनो थाखाय मोजां गाइखेरनि गाइखेरनि बानायदो ओमफ्राय मेथाइफोरखौबो मिस्थिखौ फास्स'सो फास्स'थासो पिस आरो लाल लालमहनखौ सयस'सो बानायदो आमफ्राय ओरैहाय बरफिखौ एक हाजारथासो बानायदो ओमफ्राय दामखौ बेसां लायो उनाव रायज्लायसिगोन बिस थाखा अ अ अ दा नोङो साननैनि गेजेरावनो नों जगार खालामनानै दोननांगोनलै आं माने सानथामाव आंहा प्रग्राम दङ आं माने दा बेलासेयाव थांनानै रायज्लायहैगोन आरो ना सा औ औ औ माने आंहाबो एसे आंहाबो एसे न'खराव खामानि जानाय नालाय फैसा बाराद्राय थांगोन नंखायनो एसे खम बेसजों मिलायलायोब्ला सानैनि गेजेराव मोजां जागोन आरो ना औ औ दे मा अनलायनायनिफ्राय देरसिन मा दंब्रा अनलायनायानो गोनांना आंबो माने ओरैनो लाया नालाय आं बे बेफारावथ' लायाखै खोन्थाया हाबानि थाखायसो लायगोन नालाय मानसिफोरखौ जाहो लोंहो खालामनांगोन दा ओंखायनो दा मोनबिलि फासथासोआव कास्टमारफोर जोबजोबब्ला थांना मोजां रायज्लायनोसैब्रा सानैजों ने खैथायाव

दे होमब्ला दा थांगोन आं दोन्थ'ब्लानो जाबाय दे दै दोन्थ'नायनोसै नङा होमब्ला अ जाबाय दे